मुंहिंजे रंधिणे में जाम तरीक़े जा बासण आहिनि जीअं कुकर आहे करछी आहे कढ़ाई आहे ट्रामे जा बासण आहिनि छुरियूं काटां चमिचा त सभिनीनि बासण जो जाम अलॻि अलॻि कम हूंदो आहे जीअं कुकर में बाक़ी जेका बि भाॼी रधिणी हूंदी आहे त मां उहो भाॼी चाढ़े छॾींदी आहियां जेका जल्दी चाढ़नी हूंदी आहे या जंहिंमें जाम टाइम लॻंदो आहे चढ़ण में उहो भाॼी मां कुकर में चाढ़ींदी आहियां वरी मूंखे लोह जी अलॻि कढ़ाई आहे ऐं मूंखे पितल जी अलॻि कढ़ाई आहे त हुननि ॿिनिनि जो कम अलॻि अलॻि आहे जीअं मूंखे कोई बि साई भाॼी करणी हूंदी आहे त हुनमें नैचुरल हुननि जो आइरन पियो हुजे त हुनजे लाइ कुकर जी अ कुकर जी जरूरत कोन्हे त मूंखे छा लोहे जी कढ़ाई में उओ भाॼी चाढ़नि सुठो लॻंदो आहे जीअं पालक थी मेथी पटाटा थिया साई भाॼी थी त उहो छा पंहिंजे शरीर लाइ बि सुठो आहे त मां हुन कढ़ाई में उहो भाजियूं चाढ़ींदी आहियां ऐं बाक़ी मूंखे अगरि कुझु बि तरण जो कम करणो हूंदो आहे त हुनजे लाइ मां ॿी कढ़ाई रखी छॾी आहे जीअं उहो तेल सां सनबी थी थी वञे ना त तंहिंजे करे तरण जो कम मां हुन कढ़ाई में कंदी आहियां हुन वांगुर कुकर मूंखे ॿी टी नमूने जा आहिनि नंढो कुकर थोरी भाॼी चाढ़णी हुजे त हुनजे लाइ ऐं वॾो कुकर जीअं जाम माण्हू थी था वञनि कोई महिमान ताई थिए थी कंहिंजी रोटी आहे त हुननि में मां पोइ वधीक हूंदी आ भाॼी त हुनमें चाढ़े छॾींदी आहियां वरी शुरियूं कांटा त रोज़ जा कम अचनि ई था अॼुकल्ह त नमूननि जा अलॻि अलॻि नमूननि जा चमिचा था अचनि वॾा नंढा भाॼी घुमाइण जा अलॻि तरण जे लाइ अलॻि त उहो सभु मां पहिंजे जेके किचन में रखंदी आहियां मां पहिंजे रंधिणे खे जाम सफ़ाई सां साफ़ सुथरो रखंदी आहियां सभु बासण हिकदमि चिमकंदा आहिनि जीअं ॾिसी करे ई माण्हू खे रोटी चाढ़ण जी हुते बीहण जी इच्छा थिए त मुंहिजो रंधिणो जाम सुठो चिमकंदो आहे ऐं बासण बि ईअं लॻंदो आहे जीअं पाण में हिक ॿिए सां त ॻाल्हाइन एॾो प्यार में मां रोटी कंदी आहियां छोकी जॻह सुठी साफ़ हूंदी त हुते पंहिंजे माण्हू जो मन बि लॻियलु हूंदो हिननि उपयोगनि में सभिनीनि बासण खे मां उपयोगु कंदी आहियां हिन करे मुंहिंजो किचन मस्तु चिमकंदो आहे जय झूलेलाल